برائڈل برائڈل یہ ہے مطلب ایک دلہن کا جوڑا جو کہ میرا تو بہت ہی اچھا ایکسپیرئینس رہا ہے میری شادی کا جوڑا اتنا خوبصورت تھا اور اس کا کام بھی مجھے پہلے سے ہی مطلب میں نے سوچا تھا کہ مجھے مرہون کلر کا ہی شادی کا جوڑا آنا چاہیے تو شادی پر مجھے بالکل مرہون کا ہی آیا تھا تھوڑا سا کام اس میں میں کریم کلر کا تھا اور میچنگ سینڈل چوڑی اور جویلری تھی میری کیونکہ میرا جوڑا جو تھا اس کا کام مانو آج تک میں نے چیزیں اپنی شادی کی سنبھال کر رکھی ہے پیپر میں لپیٹ کر آج بھی میں اپنی شادی کے جوڑے کو اوپن کرتی ہوں تو اس کا جو کام ہے زرکن میں کچھ بھی کالا نہیں پڑا میں نے اتنی حفاظت سے رکھا ہے اتنا اچھا لگتا ہے کہ میں نے شادی کے بعد بھی اسے دو ایک بار پہنا ہے جو کہ اس کا میرا جو برائڈل کا لک تھا اور برائڈل کی جو میری تیاری تھی اس جوڑے کی کہ وہ اتنا خوبصورت ہے کہ مجھے آج بھی بھلایا نہیں جاتا میں نے آج بھی اس کی پکچرز وغیرہ سب سنبھال کر رکھی ہے